इंडियेंत अशे खुबशे स्टेट्सांनी अशें वचूं मेळूं ना पण थोड्यो ज्यो हांवें पळयल्यात तातूंत एक आसा ती कॅरेला कॅरेला जो आसा तोआमी टूर कसो केल्लो हांगासल्ल्यान मडगांवच्यान एक ट्रॅन आसा ती डायरेक्ट थिरुवनंतपुरम थंय वता कॅपिटल ऑफ केरला थंयसर एक दीस रावून मागीर दुसरे दिसा टूर्स एन्ड ट्यूरिझम तांचे कडल्यान गाडी घेवपाक जाता आनी मागीर किलोमिटर बी त्या बेसीसचेर ते पयशे डिसाय्ड करतात कशें कितें पडटलें तें तर त्या सिटींत एक देवूळ आसा व्हडलें देवूळ आनी खूब पयलींचें देवूळ तें आनी अशें म्हणटात की थंयसर असो खूब खजानो गडून दवरिल्लो आसा पयलींच्या काळांत थंयसर भांगराचे बी तांदूळ देवाक अशे धान करताले तर त्याच देवळाचे सकयल जे थोडे कितें रूम आशिल्ले तातूंत हें सगळे नग दवरिल्ले तांणी तशें पळोवपाक गेल्यार आतां थंय सॅक्युरिटी बी भरपूर केल्या आनी जी मुर्ती जी आसा ती विष्णूची मुर्ती आनी तो न्हिदला असो थंय जेवणाक दनपारां पावले जाल्यार तुमी थंय जेवून भायर सरूं शकता भितर सरतना पण थंय आंगाचेर लेदराच्यो वस्तू तांकां चलना कपडे बदलचे पडटात तांचे सादे सिम्पल बायलांक सुद्दां भितर वचपाक अमकेच तरेचे कपडे घातल्यारूच भितर वचप थंयसर पळोवपाचें म्हणजे तें देवूळ बॅस्ट ताच्या मागीर बॅकवॉटर्स एक आसा बॅकवॉटर्स थंयसर तुमी एक बोट घेवपाची एक रात रावपा मेळटा त्या उदकांत घेवन ते तुमकां भोंवतात असो वेगळोच एक्सपिरियंस असो तो उदकाचेरूच रावप खावप एनजॉय करप पदां आयकप आनी एक रात जाली काय मागीर दुसरे दिसा भायर सरप अशें तिसरें थंयसर एक स्पॉट म्हणचे मूनार म्हणून एक हील स्टॅशन एकाच स्टॅटींत हे तिनूय नग आमी पळयले बॅकवॉटर्सांत गरमी आशिल्ली पण उदकाच्या देगेर म्हणचे वारोय भरपूर आशिल्लो मागीर जेन्ना आमी मूनार पावलीं तें हील स्टॅशन थंय मातशे भरपूर थंडी आशिल्ली च्यावेचे थंय बाग आसात थंयसर मागीर स्पायस गार्डन म्हणून ते मसाल्याची सगळी म्हायती दितात घेवन भोंवतात मागीर थंय हत्तीचेर बसपाक मेळटा कोणाक लोकांक जाय जाल्यार तर ते स्पायस गार्डनांत सुद्दां वेगळ्यावेगळ्या तरेचे झाडां झोंपां तें बरें आसा इन्ट्रस्टींग थंय एक दुसरी गजाल आसा म्हणजे लोक बरे आसा उलोवपाक जेवणूय बरें आसा गोंयकारांक अशें नुस्तें बी जाय पडटा जाल्यार नुस्त्याची वस्त बी मेळपाक थंय त्रास जायना आनीक स्टॅट हांवें पळयली ती म्हणजे आमी नोर्थ इंडियाक गेल्लीं नोर्थ इंडिया हांगासर जीम कॉर्बेट पार्क ताच्या पयलीं आमी नयनिताल एक स्पॉट पळयिल्लो नयनिताल म्हणचे शांत जागो असो तो थंय तळीं आसात तळ्यांनी भरपूर सज्ज अशें ती जागो आनी थंय तुमी जर गाडी केली जाल्यार तुमकां ते सगळें तळी व्हरून दाखयतलीं थंय कॅबल कार आसा थंय कॅबल कार पळोवपाक मेळटा आनी भोंवपा मेळटा देल्ली एकदां हांव पावलां पण देल्ली भरपूर गर्मी त्या गर्मेच्या वातावरणांत भोंवप म्हळ्यार कठीण पण पळोवपाचें जालें जाल्यार आग्रा थंय लागीं पडटा आग्रा वचून ताज महाल पयलें जाल्यार बरें आसा ताज महाल पळोवपाक एक वेगळोच असो एक्सपिरियंस येता थंय मागीर रेड फोर्ट तो एक तुमी पळोवं शकता ताजे राजवाडे आसा तातूंत गोंयांत सट्ट करून इतले बरे दवरिल्ले राजवाडे ना पण थंय पळयलें जाल्यार एकदम सांबाळून दवरल्यात ते गवर्मेंटान ते खातीर ते बरे दिसतात आनी दुसरी म्हणजे उटी एक उटी एक बरो जागो आसा उटी बेंगलोर बेंगलोराक इस्कॉन टॅम्पल आसा मागीर थंय लाल बाग म्हणून आसा थंयसरूय वचपाक मेळ्ळें जाल्यार वचपाचें हैद्रबादानूय एक दोन स्पॉट आसात हैद्रबादांत चार मिनार तें पळोवपाचें अंदमान एन्ड निकोबार आयलॅंड हांव पाविल्लें तेन्ना आमच्या कितें अभ्यासाच्या बाबतींत हांव एक रिसर्च सॅंटरांत कामाक आशिल्लें तेन्ना आमकां अंदमान बीन वचचें पडटालें दर्याचेर रिसर्च आशिल्लो तेन्ना तर तेन्ना अंदमान पावून थंय एक जेल आसा सावरकराक ताणी जेल करून दवरलो थंय तें पळोवपाक जाता आनी थंय म्हणचे जशे गोंयांत आमी बीच पळयतात वचून थंयसर आय़लॅंड पळोवपाचें आयलंड ह्या आयलंडार गेले जाल्यार हांगा कोरल्स पळोवपाक मेळटात दुसऱ्या आयलंडार गेले जाल्यार थंय खंडर कशे जाल्ले घरां आसात ब्रिटिशर्ज थंय रावताले ताका रॉस आयलँड म्हणटात तशे वेगवेगळे जागे ज्या जाग्यार पावलां आनी तांची अशी नवीन नवीन नविदाद अशी आसा